गायन हमर शोक छी आ मतलब हृदयमे बसल शौक छी ताहि दुआरे ओकर संतुलन तऽ हमरा कत्तौ बड्ड बेसी बनबैके चूँकि सिखने नहि छी शौक अछि गबै छी सुनै छी ककरोसँ सुनिके सीखैके कोशिश करै छी अखनो तऽ ओहिमे संतुलन बना लै छी हम खेनाइ बनबैत रहलहुँ तखनो अपन सङ्गीत बजा देलियै ओ बजैया हम अपन खेनाइ बनबैत छी तऽ हमर सुनबाके इच्छा जे भेल सेहो पूरा भऽ गेल आ सङ्ग सङ्ग जे गबैत रहलहुँ तऽ ओहो पूरा भऽ गेल आ इसकुल जाइ कालमे तऽ इसकुलमे तऽ नहि गेबे केलहुँ इसकुलमे लेकिन जहिया जाइ छलहुँ तऽ क्लासमे जे ओकर सङ्गीतके कक्षा चलै छलै तऽ ओहिमे गबै छलहुँ अखन जेना होइया तऽ काज सँ जखन छुट्टी भेटैया तऽ हम ओकर जे कोइ कोइ शिक्षक सभ छथि सङ्गीतके तऽ हुनका सभसँ किछु किछु जेछै ओकर ज्ञान प्राप्त करै छी आ ओहि हिसाबसँ गयबाक प्रयास करै छी तऽ संतुलन बनि जाइया चूँकि शौक अछि हमर तऽ हम संतुलन बना लेइछी